तंत्रज्ञान कोरोनाच्या काळान ह्या टेक्नोलाॅजी खातीर आमी जे स्कुलान जसो की म्हजो शिक्षकीय पेशा आसा तर आमी खंय तरी ही दोन कोरोना वर्साचो दोन वर्साचो जो काळ आसलो जंय एकूय भुरग्यांक शक्य नासलें म्हणजे सरकारानूत ती बंदी केल्ली की भुरग्यांनी शाळेन येवप ना पण आमी शिक्षक येताले आनी एजुकेशन डिपार्टमेंटान थ्रु एक बरो एक परिक्रम तयार केलो जें ऑन्लायन एडूकेशन आनी तेच्या थ्रु आमी दोन वर्सा भुरग्यांक बऱ्या पद्दतीन शिकयलें फक्त ह्या तंत्रज्ञाना खातीर तर आमी तेंका गुगल मीट हेच्या थ्रु ऑनलायन क्लासी घेवपाक लागलीं भुरगीं क्लास घरा बसतालीं आनी जसो प्रेडान भुरगीं एन्टर करतालीं जाताली तशीं आमी भुरग्यांक एडमीट करपाक लागलीं एडमीट केल्या उपरांत एक प्रियेडाच्या धा मिण्टां आमी एडमीट करपाक स्टार्ट करतालीं आनी भुरगीं जशीं क्लासीन जशीं येता पळय क्लासिन बसता तशीं भुरग्यांनी सगळीं भितर आयल्या उपरांत आमी क्लास घेवपाक आमची स्टार्ट करतालीं बऱ्या पैकी आमी भुरग्यांक जशें क्लासीत शिकयतालीं तशींत क्ला शिकोवपाक लागलीं शिकयल्या उपरांत आमी तेंकां वाॅयस ऑन करून तेंका आमी क्वेशन विचारतालीं तांची भुरगीं पटापट आनसर दितालीं तातून करून थोडे जें आसलें तें दुश परिणामूय खूब दिसून आयले की भुरग्यांक कितें येतालो घरा म्हणजे अशें आमी तेंका ओबजर्व करिनासलीं न्ही एक्जेक्ट हें नासलीं व्हिडीयो बी ऑन करिनासली तरी भुरगीं कितें करतालीं आरामान क्लास ऑन करतालीं आनी आपणाचें आनीक कितें तरी दुसरेंच काम करतालीं सो तो एक आमकां की भुरग्यांक कित पर्यंत समजलां हें आमकां कळनासलें सो तरीपण जीं हुशार हा अभ्यास घेवपी हा तीं बरें पैकी हातूंनच्यान भायर आयलीं तेंच्यांनी ती तो जो जें तेंचें वरस आसलें तें बऱ्या पैकी तीं शिकलीं ऑनलाइन मागीर जे तेंका नाॅट्स दिवपाचे आसले तें गुगल क्लासा क्लासरुमा वयल्यान आमी दिवपाक लागलीं आनी मागीर तेंची एक्जाम सुद्दां ऑनलायनूत आमी कंडक्ट केली ही सगळी आमी केलें तें टेक्नोलाॅजी खातीर तर मागीर अशें खूबशें अशें हें आयलें आडमेळी कशें आयलें जशें की कोरोना खातीर बेरोजगारी खूब वाडली तर हे ऑनलाइन क्लासी खातीर स्मार्ट फाेन मस्ट म्हणजे कंपल्सरी प्रत्येका कडेन आसचाेत अशें जालें आनी बेरोजगार जाल्ले कारणान पालकां कडेन पयशे नासले की तांकां हो स्मार्ट फोन हाडून दिवप तरी पण आपणाचे कितलेशे जाणांनी लोन घेतले किदें आपणाचे भांगराचे वस्तू आह तें हे दवरले बँकीनी दवरले आनी पयशे काडून तेंच्यानी आपले भुरग्यां खातीर हो स्मार्ट फोन हाडून दिलो आनी मागीर तांचें खंय तरी मदीं आडमेळी येवन मागीर तेंचें हें शिक्षण कंप्लिट जालें पण तातून हातान स्मार्ट फोन आयलो मम्मी पप्पा कामांक वयतालीं तर हीं भुरगीं गेम्स ज्यो ऑन्लाइन गेमी हा ताचीं सुद्दां एडिक्क एडिक्शन तांकां जालें तर अशें टेक्नोलाॅजीन बरें सायडी हा प्लस तर दोनी सायडी हा बरें तशें वायटूय सायड्स आसा तर अशें कोरोना काळांतल्यान आमी भायर आयलीं दुसरें म्हणपाचें जाल्यार आतां आमचे मोदी सर डिजीटल इंडिया करपाक सोदता आनी तें केल्योय बी तांच्यांनी आतां आमी खंयूय वच जाल्यार आमकां पयलीं सारके पाॅकेटान पयशेय घालून वचपाचें वचपाक जाय अशें किदें ना आमी खंयूय वचून जी पे करूंक शकता ऑनलाइन पेमेन्ट करूंक शकता तर हे आजचे जे तरणाटे हा हे इजीली कायत न्हू कशे सोंंपे पद्दतीन तांच्यानी हें आत्मस्वाद केले हे म्हणजे नवीन शिक्षण ही आसली पद्दत आसली डिजीटल इंडियाची पण हेंत जे आमचे वडील माणूस आसा हें तांकां खूब कठीण जालें तेंका कळना जालें कशें कितें करप हें जो ऑनलाइन पेमेंट हा तो कसो करप हें करप कळना जालें आनी ते खूप खूप त्रासून गेले सारके पण आमी सगळे एकठ्ठाय येवन आमी नेण्टे एकठ्ठाय येवन जी आमची दुसरी जें आसा बँको म्हणोनाका आनी खंयचे डिपार्टमेंट आसा हें सगळ्यांनी एक जावन आमी सगळ्यांनीत आतां हेची संवय घालून घेतलेली आसा गुगल पे करप ऑनलाइन पेमेंट मोड करप नातर आडमेळी आयले पण ताचेर मातूय केल्ली आसा तर अशे हे हा आमची आजचें तंत्रज्ञान तें आतां सगळ्यांक आत्मसाद करूंकूच जाय तें शिवाय कोणाचो किदें हें ना आजच्या हेतून टीग लागू शकना